कोआर्डिनेटर ओह् होंदा जेह्ड़ा लोकें कट्ठा चलांदा ठीक ऐ किसी कम्मै आस्तै उ'नें किस चीज दी जरूरत होंदी उ'नें लेइयै किस बी कम्मै गी करना उ'नें कट्ठा इक लेबर टाइप आई आ किट्ठा करियै उं'दे हा कम्म कराना प्लस उ'नें चीजां प्रोवाइड करनियां जरूरतमंद चीजां जेह्ड़ियां